میں نے پہلے ڈاک ٹکٹ سکے جمع کیے ہیں کیونکہ میرے لیے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جب ہم لوگ اپنے معاشرے معاشرے معاشرتی زندگی میں ان چیزوں کی اہمیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈاک ٹکٹ کی کیا اہمیت ہیں اور اس سے ہمارے تہذیب کا کیا واسطہ ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں اس کے لیے ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ کو یہ ساری چیزیں ہماری تہذیب کے بارے میں بتاتی ہیں اس سے ہماری تاریخ اور ہماری ثقافت کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے اور ہمارے لیے یہ بہت اہمیت اور بہت قیمتی قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کا جمع کرنا ہمارے تعلیمی مقصد اور تعلیمی قدر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں اور ہم تمام لوگوں کو چاہیں گے کہ ڈاک ٹکٹ اور سکے اور چٹانیں وغیرہ جمع کرکے رکھے تاکہ پرانی روایات برقرار رہے